हम एकटा उषा के पॅंखा मंगेलहुॅं जे पॅंखा हमरा ठका गेलहुॅं ओहि पॅंखा मे पॅंखा नहि ठीक छलैहन ओकर हवा बहुत कम छल ताहि दुआरे पॅंखा के हम मतलब एक्सचेंज केलहुॅं तकर बाद हम दोसर बजाज के पॅंखा लेलहुॅं जे पॅंखा